हां नमस्कार नमस्कार अह

हां हां तूं आतां एकलो आयला काय फॅमिली घेवन आयला आं हां हां

आं बरें केलें तुवें आमगें हांगा नी गड्या जात्रा म्हुणू जाता आनी ती पैंगिणी वेताळा देवूळ आसा थंय गड्या जात्रा म्हुणू जाता ती तीन वर्सांतल्यान एकदां जाता आनी हय आत् ती ह्या वर्सा मे मयन्यान जातली कळ्ळें तुका जाय जाल्यार हांव डेट बी दितां पूण तांणी अजून डेट डिक्लॅर केल्ली ना आनी तो बेताळ म्हळ्या आमगेलो या पंचग्रामांतलो आमगे सगळ्या लोकांची हांगा राखण करपी असो देव कळ्ळें तो आशिल्ल्यान ह्या गांवाचेर कसलेंच अरिश्ट येवपाक पावोना आनी ताजे खातीर तो व्हडलो उत्सव गड्या जात्रा म्हळ्यार आनी हय थंय देवूळ आसा पैंगीण बाजारांतल्यान एक सादारण तीन किलोमिटर भितर थंय तें बेताळाचें देवूळ आसा आनी ह्या जात्रेक जितें मनशांक वयर राटाक बानता आनी फिरयतात आनी पयलें आमगें जाण्टेलें सांगतालें की पयली ते तो फिरोवन जालें की त्या मनशा सकट तो राट सकयल उडयताले पूण तें सादारण चाळीस फुटांचे वयर यें आसा तांचे आनी ताका ते स्पेशल जाडाचें खांबे थंय ते ताचे प्रसादार जशें दाखयतात ते हाडून ते उबे करतात ताजे त्या खांब्यांचेर वयर राट बानतात आनी कितलींशे वर्सां पयली सान ही प्रथा चालू आसा आनी मागीर कितें जालें की मन तातूंतले वयल्यान पडले की कोणाक ईजा जातली कोण मरतलो वचपाचें शक्यता सामकी कमी आशिल्ली तेन्ना जाण्टेल्यांनी प्रसाद घेवन आता थंय ते कोंब्याचेर थारायला हय मुद्दाम येया तुमी बरें बरें बरें बरें